हां जी हैल्लो जी केह् हाल ऐ मेरा ठीक ऐ जरो में तुसेंई थोआढ़ी गड्डी कीती ही उत्थै अम्बरसर जाने आस्तै हैनी मेरी बड़ी गल्ती होई कि में न पैह्ले गै कोई दस दिन पैह्ले गै तुसें आक्खुड़ेआ मिगी पता नीं हा मेरे भ्राऊ दे घर कोई बच्चा होना ते मिगी पता नीं हा के उत्थै बी ओह् डेट ऐ ते उस तरीक अगर होई जाह्ग ते मतलव दिक्खी लैओ कोई जम्मने ते मरने दा किश पता ते है नी ऐ ते मिगी एह् आईडिया नीं हा कि भाई असें जाना अस इ'यां जा दे घूमने फिरने अम्बरसर ते तुसें में कन्नै पैसे बी देऊड़े पंज्ज हजार रपेआ ते मिगी केह् पता ऐ के हुन भाई नेंई जाना हुन उत्थें उत्त घर होए दा इयां कुड़ी होई दी ते हुन रिश्तेदारी ऐ सक्की ते उत्थै बी जाना पौंदा तुसें पता गै रिश्तेदारी नेही गल्ल ऐ ते कन्नै असें पलैन बनाए दा जाने दा ते हून केह् करना हून पलैन कैंसल होई गेआ हून नेंई जाई सकदे उत्त फ्ही केह् रिश्तेदारी ऐ उत्थै जाना पवा दा ते अम्बरसर फ्ही दवारा कुतै चलगे फ्ही दवारा कुतै पलैन बनागे ते में तुसें पैसे बी देऊड़दे ऑड़वांस हैनी

अते तुसें इ'यां धोखे आह्ली गै गल्ल ऐ अवा फ्ही माफ करूड़ो की कि असें नीं हा इन्ना पता कि भाई केह् होने केह् नेई एह् ते खैर कुसै बी नेंई ऐ पता होंदा व केह् करना हुन जाना उत्थै पौंना ते आम्बरसर फ्ही दवारा कुतै चलगे उत्थै जाने दा पलैन ते कैंसल गै होई दा ते इक कम्म करो तुस मिगी मिलो दवारी ते मिलियै तुसें ई थोआढ़े कन्नै थोह्ड़ी गल्ल बात बी करी लैह्गे तुसें सारी गल्ल बी समझाऊड़गे जाना हा परसों पूरी त्यारी करूड़दी ही पूरे बैग शैग पैक करूड़दे दे सारा किश करुड़दा हा असेंई इन्ना आईडियां नीं हा फोन करूड़ेआ तैह्लूं गै ते भाई ओह् हस्पताल जान लगी पे हस्पताल जान लगी पेदे ते साढ़ी इ'यां खास गल्ल बात ऐ ते मेरी मम्मी नै आक्खेआ भाई असें बी जाना पौंदा असैं बी जाना पौंदा ते केह् करना बैग शैग जेह्के करा दे पैक ओह् छुड़े ते त्यार होए ते सारा टब्बर हस्पताल गेआ उठी हस्पताल गेआ उठी उत्थेै जाइयै पता चलेआ कि भाई हून कुड़ी होई दी ऐ ते हुन इत्थै रौह्ना पौना इत्थें सूत्रा शूत्रा बी होना ते ओह् बी असैं अटैंड करना पौना ते हुन जे हफ्ते ढेड़ हफ्ते दा इ'यां पलैन बनाए दा ते उत्थें नेंई जाई सकने हैन अस

अस ते खैर नेंई जाह्ग्गे फ्ही दवारा जाह्गे अगर थोआढ़ी ते गड्डी ए थोआढ़ा ते कम्म ए हैंनी थोआढ़ा गै टैंम बरबाद करूड़गे ते शैल नी लगना असें पाप चढ़ना थोआढ़ी रोज्जी रोट्टी ऐ ते तुस दिक्खी लैओ जरो तुसें अस मिली लैओ मिगी ते मिगी देऊड़ो पैसे जिन्ने में तुसें पंज हजार रपेआ दित्ते दा हा जेह्ड़ा के हुन रिश्तेदारी ऐ कम्म ऐ उत्थै देना पौंदे आन जान होंदा फ्ही किश देना देना बी होंदा हुन बच्चा होए दा उसी कपड़े बी देने पैसे पैसा धेल्ला बी देना ते तुस मिलो मिगी मिलियै करने आं गल्ल नीं ना तुसें इ'यां में थोआढ़ा बड़ा टैम लेई लैत्ता मिलियै करने आं गल्ल